आंनि ओनसोल माने आंनि डिसट्रिक्त मेइन टाउन आव सावथुन थियेटार आ दङ जेराव आङो लोगोफोरजों थांनायखौ बांसिन मोजां मोनो

लोगोफोरजों थांनाय समाव जोङो माखासे फेस्ला सावथुन बा माखासे रंजानायनि सावथुनफ्राव जोङो रंजानोबो मोनगोन आरो मिनिनोबो गोसोबायदि मोननो हागोन माखासे जेरै न'खरनि बिमा बिफा आरो सोरबा सासे लोगोखौ लानानै थाङोबा जोङो बिदि रंजानोबा बा रंजानो बाजानो मोजां हाया मोनसे सावथुन थियेटार आव आङो सावथुन थियेटार आव एभारेस थांनायखौ आं आंखौ बुंनानै लागोन मानोना आं बिदि थांबाय थानायबो जाया बा नायबाय थानायबो जाया आंनि फेबेरेट आं मोजां मोननाय माखासे सावथुनफोर ओंखारबाल' आं थांनाय जायो से माससोयाव खन्नै बा खनथाम बिदि नायनायजोंनो आं बेजोंनो थोनाय मोनो मानोना सावथुनफ्राबो एखनब्ला नायफेरै बा जों फसायै जायो जाहोनाव आं थांनायखौ आं बारा खाब जानाय मोना ओंखायनो मोजां फिल्म आङो फेस्ला फिल्म नायनानै सावथुन नायनानै मोजां मोनो माने फेस्ला सावथुनफोर जायोबोला बांसिन आं लोगोफोर सानै साथाम आं लोगोफोर लानानै रंजानानै नायनायखौ आं बांसिन प्रिफार खालामो